ہیلو کیا آپ اولا سے بات کر رہے ہیں جی میں نے آپ سے ایک ٹیکسی بک کی تھی مجھے ایرو ایئر پورٹ پر جانا تھا میرا پلین تھا آپ کے ڈرائیور کی وقت پر نہ پہنچنے کی وجہ سے یا نا اہلی کی وجہ سے میرا پلین چھوٹ گیا ہے اور میں اس سے محروم ہو گیا ہوں مجھے اپنے پلین کے ٹکٹ کا پیسہ بھی نہیں واپس مل رہا مجھے آپ کے ڈرائیور سے اس کا بھی پیسہ واپس چاہیے کیونکہ آپ کی نا اہلی کی وجہ سے میرا یہ نقصان ہوا ہے میں تو اپنے وقت پر نکل گیا تھا